रेडियो टेलीविजन और प्रिंट जैसे मीडिया में हिंदी भाषा का उपयोग यहाँ के लोगों के रहन सहन उन के अनुसार हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी उपयोग एवं लाभकारी होता है इसी लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है जैसा जो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि वह समझ सके कि यह क्या है क्या चीज़ है इसी लिए रेडियो टेलीविजन प्रिंट जैसे मीडिया में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है